आं सामफ्रामबो नआव संनानै ब्रेकफास्तजों जाग्रा आरो बेलासिनि साहाजों जाग्रा मुवाफोरनि नामानो जाहैबाय आथाजों रुटि सावनाय मालाबा मायब्रा मायरंखौ गुन्दै खालामनानै जोङो लारु फिथा खालामनानै जायो गुदुं गुदुं जानो मोजां मोनो आरो मालाबा जुखाम गोरलैखौ जिरनानै एवनानै जानाय आरो मालाबा जोङो बुट खाबुलि बुट बेफोरखौ मोनायाव सोमनानै दोन्नानै फुंआव जोङो बेखौ एवनानै जायो ब्रेकफास्तजोंबो जायो मालाबा बेलासियावबो जोङो बेलासिनि साहा लोंनायजों जायो आरो माखासे ओंखामजों जाग्रा फ्राय जेरै आलु फ्राय मथर बेफोरनोसै